कुझु वक़्ति पहिरों जीअं ई ॾहें दर्जे जी मोकलूं चालू थी असां सभिनी स्कूल जी साहेड़ियुनि मिलण जो टाइम रखियोसीं असां हिकु गार्डन वियासीं हुते असां खेॾियासीं अलॻि अलॻि तरीक़े जा चिकला खाधासीं झूला खाधासीं हुन खां पोइ असां डान्सूं कयूंसीं गेम्स खेॾियूंसीं असां हुते ॾाढो पाण में मज़ो कयोसीं फोटू कढिया हिक ॿिए खे खेलाए गॾ में मिली करे फोटो कढिया हिक ॿिए लाइ यादिगिरियूं रखियूं असां पोइ असां ॿाहिरि निकरी करे हुते फ्रूट्स इस्टाल लॻल हुआ हुते असां बिह करे पिज़ा बर्गर अलॻि कई कई तरीक़े जा खाधा पिया मिलनि चाईंनीस पिया मिलनि सभु खाधासीं असां हुनखां पोइ असां जूस बि पी करे वरी असां पाण में मिली करे थोरी देरि घुमणु वियासीं घुमी फिरी करे फोटू वोटू कढाहे हिक ॿिए सां असां एतिरो प्यार सां असां हलियासीं असांखे ज़िंदगी भर लाइ इहे यादि असांखे यादि रहंदी असां हिते ॾाढो मज़ो कयोसीं पाण में हिक ॿिए जे सिकु लाइ हमेशह ई हिक ॿिए लाइ खे फोटुनि में यादिगिरी रखंदासीं